जोंनि नखरावथ' गोलाव जारिमिन थानाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिमु जोंहा बेखौहाय गोदो गोदो समनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो फालिबोदों आरो दासिमहा लागैबो फालिबोबाय फालिलांबाय थाखागोन आरो बैसागु फोरबोआव जोङो बेबादिनो रंजा बाजा खालामलायो देरसिनफोरखौ मान होयो बोसोर गोदान हिसाबै दुइसिनफोरखौ सनमान होयो गेदेरफ्रा आरो बेबादिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोसोन होलाङो बुजायलाङो इउनाव बोरैहाय जालांनांगौ सोलोंथाइ बिथिंनि बागै आरो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय हिसाबै जाहा गोबां रोखोमनि फालिथाइफोर दं जेरै संक्रान्टि दानाव जोंहा मोसौ थुखैयो मोसौनो बिबार माला गानहोयो बेबादिनो बिबार माला गानहोनानै दैसायाव थुखैनो लाङो आरो बे मोसौ थुखैखांनाय उननिफ्रायनो अखानायै उननिफ्रायनो जाहा बोसोर गोदाननि बेबादिनो गामियाव ज' ज' रंजालायो बोराय बुरि बेबादिनो आरो दाब दाब जायगायाव फानसनफोर खुङो आरो जोंहा संक्रान्टि दानावहाय हाजो गाखो हैयो आरोना बेबादिनो सालाकाथि बावखुंग्रियाव गाखोहैयो बर' सेंग्रा सिख्लाफोर ज' ज' बोरायनि बोराय बुरैनि बुरै उन्दैफोरनि उन्दै गेदेरफोरनि गेदेर बेबादिनो गावनि हारिमुनि आर'नाय लानानै सोरबा सोरबा खाम जथा सेरजा सिफुं दामै दामै हाजो थिखिनि फारसे दावखोयो रंजा बाजायै आरो बे बैसागु बैसागु जानायनिफ्रायनो जोंहा हारिनि माखासे गायनाय फुनाय बिनिफ्रायनो इसे इसे नांलांखायो आरो दंबावो जोंहा बेबादिनो बैसागुनि फालिथाइ